हम बगीचे में जो फल फूल उगते हैं फल खुद भी खाते हैं मोहल्ले पड़ोस में मोहल्ले के बच्चों को देते हैं कभी अपने रिश्तेदारों के घर भिजवाते हैं और फूल को अपने घर की पूजा में लेते हैं और मोहल्ले वाले मांगने आते हैं उनको देते हैं और कभी कोई पड़ोसी माँगता है कि भई हमको किसी हमारे रिलेसन में देना हैं थोड़ा सा फूल दे दो ज़्यादा होंगे आपके पास तो उनको दे देते हैं और कभी जैसे आपने फलावर में सजाके रख देते हैं हालाँकि फ्लावर में सजाने लायक बचता नहीं है क्योंकि मोहल्ले वाले भी माँग हैं मोहल्ले वाले अपने रेलेसन वालों के लिए मांग लेते हैं और फिर अपन को अपने को भी पूजा उजा में लगते हैं घर में पाँच सदस्य है तो दो दो चार चार फूल पाँच सदस्य चढ़ाएँगे जो पच्चीस फूल तो यही खत्म हो जाते हैं और फलों का तो ऐसा है कि अपने घर के बच्चे खाए बाहर के बच्चे खाए एक ही बात है हाँ कभी अपने ही बच्चे खाते हैं कभी बाहर वाले भी खा लेते हैं अपने बच्चों को मिल ही नहीं पाते हैं ऐसा होता है इसलिए फल फूल का तो बगीचे का ऐसा है अपन ने लगा दिया है हम भी खाए और तुम भी खाओ अपने अपन भी खाओ अपने पड़ोसियों को खिलाओ